नमस्ते मेरा नांऽ पल्लवी खजूरिया ऐ ते में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं अज्ज अं'ऊ तुसेंगी सनान्नी आं स्कूलै दे बारै च सनान्नी आं ते स्कूलै दे बारै च एह् सनान्नी आं कि कमियां केह् न साढ़े स्कूलै च साढ़े स्कूलै च पैह्ली कमियां एह् न कि इत्थै मास्टर गै निं औंदे टैमें दे जेकर मास्टर निं औंदे ते बच्चें पढ़ना केह् ऐ ते अगर मास्टर ढंगे दे होन मास्टर औन ते प्ही जाइयै बच्चे कुदै पढ़न ते पढ़ियै किश उंदा भविक्ख च किश बनै ते अगर मास्टर निं औन ते प्ही इनें केह् करना अग्गै जाइयै ते ओह् ते पैह्ली कमी साढ़ी एह् ही मास्टरें दी ते दूई कमी एह् ऐ कि बच्चे उत्थै की बच्चे जेह्ड़ा ढंगै दा पढ़ांदे निं हैन मास्टर आई बी जाह्न ते बच्चें गी ढंगै दा पढ़ांदे निं हैन पढ़ांदे ते हैन बच्चें ओह् केह् करना केह् नेईं करना तां करियै एह् कि मतलब साढ़े स्कूलें बिच हर सुविधा होनी चाहिदी ऐ ढंगै दी ढंगै दे ते शौचालय होने चाहिदे ते इत्थें ढंगै दे शौचालय निं होंदे ते निं किश बच्चें बाहर जाना पौंदा बाहर जाना पौंदा ते बाहर चौथी साढ़ी ओह् चौथी कमी ते एह् ऐ कि असें ओह् करना चाहिदा केह् करना असें साढ़े जेह्कें स्कूलें च मतलब बच्चें आस्तै पूरी सुविधा निं होंदी ते बच्चें स्कूल औंदे ते उं'दे आस्तै थोह्ड़ा मौज मस्ती आस्तै सिस्टम होने चाहिदे न ते की के बच्चे ओह् चीज़ां दिक्खदे न रोज़ रोज़ ओह् स्कूल औन ते रोज़ रोज़ स्कूल औन ते इस गल्ला ते ओह् इत्थै खलोनै ते झूले लग्गने चाहिदे ते स्कूलें च बच्चे रोज़ औन ते उ'नेंगी थोह्ड़ा पढ़ने गी ते उ'नें गी पढ़ने च बी मज़ा आवै ते एंटरटेनमेंट च बी होऐ ते बच्चे औन बाकी एह् ऐ कि स्कूलें च साढ़े स्कूलें च हर इक्क चीज़ मतलब कि होनी चाहिदी कुर्सियां बच्चें आस्तै डेस्क दा सिस्टम होना चाहिदा इत्थै इं'या भुंञा किश बैठाली ओड़दे ते किश भुंञां नेईं बैठाना चाहिदा ते नेईं उं'दे आस्तै कुर्सियां किश डेस्क बगैरा किश होने गै चाहिदे न ते इस गल्ला एह् ऐ की अं'ऊ इं'या आखना चाहन्नी आं कि सरकारी जेह्के स्कूल न